पंहिंजे सिंधी समाज में मनपसंद लेखक या फिर कवि जेको हुजे कल्याण मूल मूलचंद अडवाणी सुठा कवि इहे ऐं असां उनखे पसंदि बि कंदा आहियूं उन्हनि जी कविताऊं पढ़ी करे असांखे हुनजो उत्साह वधंदो आहे ऐं असांखे आनंदु ईंदो आहे जेॾी महिल टाइम मिले असां उनजी कविताऊं ॿुधंदा आहियूं उन्हनि जी कविताउनि में अहिड़ो भावना हूंदी आहिनि उन्हनि जा अहिड़ा लिखियल अख़रनि में अहिड़ी ताक़त हूंदी आहे दिलि खे लॻी छू जी लॻी वञे अहिड़ी हिननि जी कविताऊं हूंदियूं आहिनि सुठे नमूने कल्याण मूल मूलचंद अडवाणी कवि आहिनि सुठे नमूने कविताऊं लिखंदा आहिनि अहिड़ी अहिड़ी कविताऊं सुख जूं ॾुख जूं दिल जूं आहिनि दिल में छू जी वञे कविताऊं लिखंदा आहिनि कल्याण मूलचंद अडवाणी